میں نے سب سے زیادہ دل دل چسپ لگایا دلی کے جامع مسجد میں گھومنے میں اور وہاں کا بہت زیادہ میں دورہ کیا اور وہاں مجھے جانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس لیے کہ وہ ایک پرانا قلعہ ہے اور سب سے اونچی جگہ پہ بنا ہوا ہے اور وہاں بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں اسی لیے کہ وہاں پہ جو امام ہے وہ خاندانی امام کا سلسلہ چلتا ہے امام بخاری تھا اس کے بعد اس کا پوتا اور اسی طرح کا امام بنتے ہوئے آ رہا ہے اور وہ پرانا ایک قلعہ ہے وہاں بہت خوبصورت مارکیٹ ہے اور ایک اونچی سی مینار ہے وہاں گھومنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس مینار پہ چڑھ کر پورے دلی کا معائنہ کرنے میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے